मेरा मन लग रहा है गाने के लिए शादी में आ कि हम भी गाएँ कि शादी में मेरा मन लग रहा है कि हम कीर्तन गाएँ कि भजन गाएँ कि शादी को कि लड़की को लड़का को समझ में आता है कि हम गाना गाएँ और मेरा मन लगता है पूजा पाठ में कि हम गाना गाना गाएँ भजन हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए इसलिए हम गुरुदेव के लिए हम गाना गाते हैं गाइ गाएँ हैं के हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हमें गाना गाना अच्छा लगता है की हम गुरुदेव को गाना गाएँ कि शंकर को कि विष्णु को इसलिए हमारा मेरा मन लग रहा है कि दुर्गा जी के लिए गाएँ कि किस लिए मेरा मन लगता है कि हम भजन गाएँ और शादी को शादी के लिए हम गाते हैं शादी का गीत गाते हैं